मधुबनी जिलामे बहुत ही उल्लेखनीय स्थल अछि जेनाकि हम अहाँकेँ कहब राजनगरके भवन ओतहिके काली मन्दिर स्थापित छथि उच्चैठ भगवती चमनिआँ डाबर बिदेश्वर स्थान एहन बहुत अछि जेकि अहाँकेँ घूमय फिरय लेल या अहाँकेँ कोनो समय बिताबैक लेल बहुत ही नीक जगह अछि